फेवरट रन्निंग रूट ते में तुहानूं जि'यां दस्सां कि मतलब मेरे घर ऐ बनतलाब ठीक ऐ इक ट्रैक बने दा साढ़ा स्टेडियम ऐ इत्थै जम्मू जीवल बिच्च बावा ऐम्म ए ऐम्म स्टेडियम जेह्दा नांऽ ऐ इक स्टेडियम च उत्थै ट्रैक इक उत्थै बने दा ऐ इक साढ़ी जम्मू यूनिवर्सिटी जेह्ड़ी कि बिक्रम चौक बिच्च ऐ पनामा चौक दे कोल उत्थै ऐ ते मेरे घर कोलों कम से कम घैंटा इक इद्धर लगदा पुज्जने गी जीवल ऐम्म ए ऐम्म कालज ऐम्म ए ऐम्म स्टेडियम ते ऐम्म ए स्टेडियम ते ओह्दे बाद अग्गों अद्धा घैंटा होर लाई लौ इत्थै पनामा चौक पुज्जने गी यूनीवर्सिटी ते इन्ना टैम मतलब होंदा है नी है मेरे कोल कि में इक घैंटा उत्थूं इद्धर आं ते इद्धर आं ते मैक्सीमम टैम ते में मतलब अपने म्हल्ले गै मतलब जेह्ड़ा बैक साइड रोड़ ऐ ओह्दे उप्पर गै दौड़ना होन्नां क्योंकि इक ते ओह् रोड़ थोह्ड़ा मतलब हून मेन रोड़ ऐ ते ओह्दे उप्पर किन्ना गै बंदा दौड़ी सकदा ग'लियें गु'लियें बिच्च ते है नी दौड़न होंदा स्ट्रेट सिद्धा रोड ऐ जेह्ड़ा कि मतलब साढ़े बाबा बालक उत्थै मंदर ऐ ओह्दे कोल खड्ड ऐ राधा राधा स्वामी उत्थूं रोड़ बने दा ऐ ओह् कोट भलवाल रोड़ जा दी ऐ उत्थूं लेइयै ते सैंटर जेल्लै धोड़ी दौड़ लान्ना होन्नां कदें कदें ते मतलब मैक्सीमम टैम ते उत्थै गै दौड़े दा ते होर इक ते साढ़े इत्थै हून जेह्ड़ा नमां एह् बनाया इद्धर बनाए दा जीवल तों साढ़ा इत्थै मुट्ठी धोड़ी फ्लाई ओवर बने दा ऐ हून ते में सोचेआ कि एह्दे पर दौड़ लाना स्टार्ट करनी ऐ ते वैसे ते साढ़े मेरे घरै कोला थोह्ड़ी जेही दूर कोई अद्धे घैंटे दा रस्ता उत्थै महाराजा हरि सिंह स्कूल ऐ उत्थै बी है इक ट्रैक जेह्ड़ा बने दा ऐ बैसे उत्थै बी बड़े बच्चे दौड़ लान जंदे न मगर हून उ'नें केह् कीते दा कि हून उत्थै बच्चें दा जाना बंद करी ओड़ेआ क्योंकि ओह् इक स्कूल ऐ ते उद्धर नागें दी ज'गा ऐ महाराज हरि सिंह ओह्दी नाग मनि ज'गा ऐ ते नागें दी ज'गा ऐ उत्थै जाना बंद करी ओड़े दा क्योंकि बड़े उत्थै गंद बड़ा होई दा हा बड़े लोग जंदे हे कदें कुछ करदे हे कदें कुछ करदे हे ते दौड़दे घट्ट गै हे ते हून उत्थै जाना बंद करी ओड़े दा ते हून ते फिलहाल में हून दौड़ लान्नां ते हून स्टार्ट जेल्लै करनां मतलब पैह्लें ते में दौड़दा हा अच्छा दौड़दा हा अदूं में बी अदूं ते में उत्थै अपनें घर दे पिछली जेह्ड़ी तुसें गी रोड़ सनाई राधा स्वामी दे फ्रंट गेट धोड़ी उत्थै दौड़दा हा ते कदें कदें यूनिवर्सिटी बी दौड़दा हा कुतै कदें ऐम्म ए स्टेडियम दौड़ लांदा हा ते कदें कुतै कदें रस्ते दौड़ लांदा हा ते इत्थै बरनाई आह्ली साइड रोडट उप्पर ते कदें छन्नी इद्धर मेरे मासी घर ऐ इद्धर जम्मू कश्मीर नैश्नल हाईवे इद्धर कोल ऐ कदें उत्थै दौड़ी लैंदा हा ते हून ते फिलहाल ते में सोच्चे दा ऐ कि में जेह्ड़ा साढ़े इत्थै बने दा ऐ फ्लाई ओवर नैश्नल हाई एह्कड़ा जम्मू तों मुट्ठी अखनूर आह्ला इत्थूं जीवल तों मुट्ठी में सोच्चे दा कि हून ओह्दे पर दौड़ लानी स्टार्ट करनी क्योंकि ओह् जेह्ड़ा नैश्नल ओह् जेह्ड़ा हाईवे ऐ ओह् फोर लाइन हाईवे ऐ फोर लाइन मतलब दो इक सैड दो इक सैड ते ओह्दे पर में सोच्चेआ कि मतलब इक ते ओह् पूरा पंज किलोमीटर दा ऐ पंज किलोमीटर पंज पवाइंट पंज कुछ इ'यां मीन्ज किलोमीटर दा ऐ ते इक ते ओह् पूरा कवर करना अपनी जेह्ड़ी दौड़ लाना ऐ स्प्रिंट स्प्रुंट लाना ओह् बी ओह्दे पर पता लग्गी जंदा ऐ कि किन्ने किलोमीटर दी ऐ किन्ने किन्ने मीटर दी ऐ ओह्दे पर सारा दित्ता दा ऐ ते में हून सोच्चे दा कि जिस स्हाबै दा कि में ओह्दे पर गै दौड़ लाना स्टार्ट करनी क्योंकि होर कोई ज'गा ते इत्थै कोल है निं लाने आह्ली ते सैटर्डे संडे ते में कदें स्टेडियम आई जन्ना होन्नां कदें यूनिवर्सिटी जन्नां क्योंकि सैटर्डे केह् होंदा ऐ सैटर्डे संडे जेह्ड़ा इक होंदा ऐ कि बंदा फ्री होंदा ऐ बाकी दिन कालज बी जाना होंदा अग्गें पिच्छें दे कम्म बी दिक्खना होंदा ते इक घैंटा हून इत्थै आ आने गी लग्गी जाना फिर दौड़ लानी फिर इक घैंटा जाने गी लग्गी जाना इन्ना ते बंदा भ्रावो करी निं सकदा टैम कड्ढी निं सकदा जिन्ना बंदे कोल टाइम होऐ बंदे ने उन्ना गै करना ते बाकी ते में तुसें गी जि'यां सनांऽ कि जेह्ड़ा एह् ऐ रन समवन ते ऐलोन आह्ला मगर में ते तुसें गी सनांऽ ते कि मतलब अगर बंदा ग्रुप च दौड़ै ते बंदा सोचदा कि मेरा कंप बंदा ग्रुप च दौड़दा ऐ बंदा गल्लां करी करी मजे कन्नै मतलब अगर सिंपल जेह्ड़ा बल्लें बल्लें रन्निंग होंदी ऐ ओह् कर लैन्नां मजे कन्नै ते कल्ले दौडने दा बंदे गी मजा गी निं औंदा कल्ले बंदा किन्नें गै दौड़ग हैड्डफोन लाए दे ते पिच्छों कोई गड्डी आग ते डोआइयै लेई जाना उ'न्नै ते पता निं लग्गना केह् होआ केह् नेईं ते ग्रुप बिच्च दौड़ने दा इ'नें एह् फायदा ऐ कि मतलब इक ते बंदा अग्गें जेह्ड़ा जाए ते साढ़े कोलूं अग्गें निकली जाए ओह् साढ़ा कंपीटीशन बनी जंदा कि भाई इस्सी हून क्रास करना गै करना ओह्दी ब'जा कन्नै असें अपना स्टैमना जैदा बढ़ाई लैन्ने होन्ने आं ओह् अग्गें साढ़े कोलूं जिन्ने धोड़ी अस उस्सी ओवरटेक निं करचै इन्न् धोड़ी साढ़ा मोशन खराब निं बनदा रौंह्दा इन्नै धोड़ी खराब निं होंदा ते ओह् ऐ कि मतलब इ'यो ऐ इ'यो मतलब एह् ऐ कि केह् नांऽ ओह्दा कंपीटीशन जेह्ड़ा ओह् बनाए रक्खना होंदा ऐ क्योंकि हून जेह्ड़ा साढ़े कन्नै दौड़ा दा ऐ उस्सी असें क्रास करना गै करना क्योंकि ओह् उस्सी अगर क्रास निं कीता ते असें ओह्दे कोलूं पिच्छें रेही जाना ते असें सोचना कि अस हारी गे आं हून जिन्ने मुड़े समझो स्पोज करो मतलब अ असें मतलब में अपनी गल्ल सन्नानां अस कोई सत्त अट्ठ मुड़े जेह्ड़े कट्ठे दौड़ा दे होन्ने आं ते सारे कट्ठे गै दौड़ने होन्ने आं जैदा तों जैदा इक जां इक इक दो मतलब कन्नै कन्नै दो दो कन्नै कन्नै जोड़ी बनाइयै दौड़ने होन्ने आं ते हून अहें सत्त मुड़े आं अगर में सारें कोला पिच्छें बी रेही जांऽ ना ते मेरे कोला सत्त मुड़े अग्गें होङन ते में बल्लें बल्लें बल्लें बल्लें करियै में सारे कट्टने गै कट्टने जो मर्जी होए क्योंकि मेरा ऐंड्ड धोड़ी एह् ऐ कि मतलब जिन्ने धोड़ी में उ'नें सारें गी कट्टां निं ते मेरा कंपीटीशन निं बनदा हां हून अगर में कल्ले दौड़ां ते में कंपीटीशन कोह्दे कन्नै करगा अगर में अगर में कल्ले दौड़गा ते में अग्गें कंपीटीशन कोह्दे कन्नै बटदा मेरा ते इ'यो होना निं कि मन मरी गेआ कि चल छड्ड परें कौन दौड़ा दा नेईं दौड़ना हून में एह् करनां कि मतलब इक गी क्रास कीता दो गी क्रास कीता ते अज्ज दो गै क्रास होए कल्ल त्रिया क्रास करियै कल्ल त्रै क्रास होए चार करगे इ'यां करदे करदे अग्गें जिन्ने बी मतलब दिन न बल्लें बल्लें करियै ते सारें गी पिच्छें क्रास करियै गै अपना बंदा कंपीटीशन बनांदा ऐ हून कल्ले बंदा दौड़ी निं सकदा इन्ना ना बंदे दा जैदा मन करदा फिर कल्ले दौड़ने दा कल्ला बंदा इक ते बंदा सवेरै बोर होई जंदा दौड़ी दौड़ियै कल्ला हैड्डफोन लाइयै किन्ना गै दौड़ग बंदा ते होर केह् रन्निंग ते मतलब हून ते में सोचे दा कि मतलब इल्लै ते फिलहाल में इक दो दोस्त मी फोन आखा दे ऐं कि चलो दौड़न चलने आं ते में उ'नें गी आखेआ कि चलो कोई निं सवेरे तों लान्ने आं दौड़ सवेरै पंज चार पंज चार बजे उट्ठियै फ्लाई ओवर जेह्ड़ा बने दा उत्थै चलने आं दौड़ लाने गी आखा दे कोई गल्ल निं चलने आं ते हून अगर में कल्ले जाना होंदा हा ते में कल्ले कि'यां जंदा क्योंकि इल्लै ते फिलहाल उप्परों ते ओह् ऐ बरसांत दा मौसम चला दा इत्थै ते इल्लै ते फिलहाल कन्नै पेपर चला दे न महां पेपर खत्म होंदे फिर दौड़ लाग्गा ते अगर कल्ले जंदा ते फिर उ'ऐ फिर स्हाब होई जाना हा फ्लाई ओवर उप्पर जाना पौना कल्ले मतलब किन्ना गै दौड़दा कल्ला में हून कन्नै जिल्लै कोई होगा कंपीटीशन होगा मेरा कि हां भाई एह्दे कन्नै कंपीटीशन ऐ ते ओह् कंपीटीशन बिच्च में दौड़नां उस्सी में ओवरटेक करना गै करना इल्लै ते फिलहाल मेरा इन्ना स्टामना बने दा निं होना इंक्रीज निं होना क्योंकि में ऐक्सिडैंट होए दा हा ते में ओह्दी ब'जा कन्नै ते दौड़ लाना बंद करी ओड़ी सी ते हून ओह् ते जेह्ड़े हैन ओह् ते दौड़ा दे होने होंदे न डेली ते उं'दा हून स्टैमना बी अच्छा खासा बने दा होना ऐ हून जिन्ने धोड़ी में उं'दा उं'दे जिन्ना स्टैमना अपना कवर निं करगा उ'नें गी ओवरटेक निं करगा उ'न्नै दोड़ी मिगी चैन निं औना क्योंकि एह् जिन्न धोड़ी में उ'नें गी ओवरटेक नेईं कीता मेरा जेह्ड़ा ओह् जेह्ड़ा मेरा माइंड ऐ जेह्दे जेह्दे च में सोच्चे दा कि मतलब हून में पिच्छें रेही गेआ ते में हारी गेआ ओह् जिन्ने धोड़ी में अपने माइंड च एह् निं आखगा कि में ओवरटेक करी ओड़ेआ इ'नें गी पिच्छें करी ओड़ेआ क्रास करी ओड़ेआ छड्डी ओड़ेआ ते हून में इं'दे कोलूं अग्गें निकली गेआ ते में जित्ती गेआ जिन्ने धोड़ी मेरे दमाक च एह् पूरे अच्छे तरीके कन्नै नेईं औग ते इन्ने धोड़ी में चैन दी सांस है निं लेई पांदा फिर वैसे ते मेरे बड़े दोस्त न मतलब दौड़ने आह्ले मगर इल्लै ते फिलहाल तिन्न चार दोस्तें गै काल कीती तिन्न चार दोस्तें केह् दो ने गै मी काल कीती दौड़ लान जन्ने आं ते उ'नें ते अपने आपस च सलाह् कीती ते में हून इक दो मुड़ें गी दोस्त होर दोस्तें गी फोन कीता कि चलो चलचै रन्निंग करने गी जन्ने आं वैसे में इक गल्ल सनांऽ तुसें गी में रन्निंग दी गल्ती कन्नै दौड़ आखी ओड़ेआ ते मतलब हून अस डोगरी बंदे साढ़े च रन्निंग च दौड़ गै आखदे रन्निंग इंग्लिश वर्ड ऐ दौड़ साढ़ा डोगरी वर्ड ऐ उ'ऐ ते ते ओल्लै गै में उ'नें मुड़ें गी आखेआ महां चलो यार चलचै दौड़ लान फिर केह् करना हून बेह्ल्ले बैठियै घर बी ते आखा दे कोई गल्ल निं चलने आं वैसे बी हून अग्गें भर्थियां अवा दियां न भर्थियां भुर्थियां दिक्खने न नेईं बनेआ कक्ख ते फिर में हून वैसे ते मैराथान बी दौड़ी दी में मैराथान बी इत्थै साढ़े होई ही इत्थै इ'नें कराई ही साढ़ी यूनिवर्सिटी आह्लें गै कराई ही कलस्टर यूनिवर्सिटी आफ जम्मू आह्लें ते उं'दे बिच्च गै में दौड़ेआ हा ते उसलै उल्लै सर्दियें दे दिन हे ते उल्लै सैकंड नंबर उप्पर आया हा मैराथन बिच्च ते पंज किलोमीटर दी दौड़ ही ते इ'यो कि मतलब जिन्ना पंज किलोमीटर दौड़ी ते हून जिल्लै दिक्खो तुसें गी सनाऽ नां पंज किलोमीटर दौड़ी हून जिल्लै मी कंपीटीशन लब्भै कि हां भाई बंदा किन्ने मैराथन च तुसें पता ते होना ऐ कि किन्ने गै लोक दौड़दे न हून अगर में कल्ला होंदा मैराथन बिच्च में मोए कु'त्थै दौड़ी पाना हा हून जिल्लै मी पता लग्गेआ कि बंदे जादा न ते में बल्लें बल्लें बल्लें बल्लें करियै उ'नें गी क्रास करगा ते तां मेरा कंपीटीशन बनना ना तां में उं'दे कोलूं अग्गें निकलना तां जितगा ना हून अगर में जि'यां स्पीड च दौड़ा नां उ'आं स्पीड च दौड़दे र'वां दौड़दे र'वां ते ओह् फिर ओह् नेईं ना होंदा कि में उस्सी क्रास करी लेआ हून अगर में ओह् करा दां दौड़ा दां ते में हून उ'नें गी क्रास करी आ तां दुए नंबर पर आया ना जैदा ते जैदा उ'ऐ ना इ'यो होंदा कि मतलब अगर ग्रुप च दौड़दा ओह् बंदा कुसै कन्नै दौड़दा ते ओह्दे कन्नै बंदे गी कंपीटीशन लब्भी जंदा ते कल्ले बंदा जिल्लै दौड़दा ते उस्सी कंपीटीशन किन्ना गै लभग कोई कंपीटीशन निं लभदा इक दिन इन्ना कीता दूए दिन फिर इन्ना होएआ जिन्ने धोड़ी त्रिये अगला कन्नै कन्नै इक बी बंदा होऐ ना बंदे गी दिक्खियै हां भाई अज्ज में अज्ज मेरा टाइम इन्ना आया ते एह्दा टैम इन्ना कि'यां आई गेआ एह् कि'यां अग्गें निकली गेआ ते फिर बंदा एह् करदा कि में इस्सी क्रास करना गै करना कल्ल फिर बंदा कल्ल फिर में थोह्ड़ा टैम होर बद्ध लेआ ओह्दे कोलूं उ'न्नै मेरे कोलूं थोह्ड़ा में कल्ल ओह्दे बराबर पुज्जी गेआ परसों ओह्दे जैदा टैम लेई लेआ ओह्दे कोलूं जैदा इ'यां करदे करदे बंदा जैदा टैम लेई लैंदा ऐ ते इ'यो होंदा कि मतलब होर में इ'यो आखनां कि महां भाई फेवरट रन्निंग ट्रैक ते एल्लै फिलहाल कोई निं है क्योंकि इल्लै ते में तुसें गी सनाया कि दूर दूर न सारे ते हून इक ते चूज कीता ऐ जेह्ड़ा ओह्दे पर गै दौड़ना ऐ हून बाकी दिक्खने आं केह् बनदा ऐ ते बाकी हून कल्ले दौड़ने दा मजा बी निं औंदा फिर ग्रुप च गै दौड़ने दा स्हेई मजा औंदा ऐ